ہندوستان میں مختلف ثقافتی روایات اور عقائد پائی جاتی ہیں جو بہت نمایا ہیں فسٹ نمبر ہندوستان ثقافت ہندوستان کی بنیاد ہندو ثقافت پر ہے جس میں متعدد دیوتاؤں کی عبادت اور روایات شامل ہیں مندر پوجا کرم کانڈ رنگ برنگ کے تہوارات اور یوم اس کے اہم پہلو ہیں اسلامی ثقافت اسلام بھی ہندوستان میں قدیم دور سے موجود ہے اور مسلمان ثقافت کو متأثر کیا ہے مسجد رمضان عید وغیرہ ان کے اہم عناصر ہیں سکھ ثقافت سکھ مذہب کی تشکیل بھارتی تاریخ میں ہوئی اور ان کے ثقافت میں صاحب کی بانی کی تشہیر لنگر وغیرہ شامل ہیں مسیحی ثقافت مسیحی آمدنی کے بعد بھی ہندوستان میں مسیحی ثقافت موجود ہے جس میں گرجا کا تشہیر اور عیسائی تہوارات شامل ہیں زرتشتری ثقافت پارسی مذہب کے کے اتباع کی ثقافت بھی بعض علاقوں میں موجود ہے جیسے کہ ممبئی میں یہ ثقافتی روایات اور عقائد ہندوستان کو دنیا بھر میں مختلف بناتی ہے ہندوستان کی مختلفیت اور اس کے گرائیوں اور ملیوں کے روایات زبانیں اور معاشرتی اصولوں میں ظاہر ہوتی ہے جو دوسری ثقافتوں سے ان مختلف پہلو پر مختلف ہے